मैथिली भाषाके हमरा सुनिकऽ अधिकसँ अधिक बोलना चाहिए आरो अपना बच्चा सुनिके भी सीखाना चाहिए कि मैथिली भाषा बोलिहे आरो बाहरमे भी जे भी रहैत छै ओकरा कहिऐ मैथिली भाषा बोलिहे मैथिली भाषा अपन मातृभाषा छियै घरमे भी जे रहै अपन हिन्दीके जगह मैथिली भाषाके यूज बाहरमे जेबै तऽ थोड़ा बहुत मैथिली भाषाके बोलए आ जे नहि जानै हइ बाहरसँ आबैत हइ ओकरा भी सीखैए कि मैथिली भाषाके अपन स्वाद बतैए कि मैथिली भाषा बोलैमे केहन नीक लगै हइ आओर मैथिली भाषासँ बोलना मैथिली भाषा बोलेके चाही हमरा सुनि कऽ ई सबके बोलना सबके बोलना पड़ैत होइ कि मैथिली भाषा केहन नीका लगै हइ सब जगह जाए कए बताना चाहिओ कि मैथिली भाषा मैथिली भाषा केनाके बोलै छै की करैत छै अपन मातृभाषा छै जे जेकर बोलेमे नीमन लागैत हइ अच्छा भी लागैत हइ सुनैमे